हलो मैं टाटा कंपनी से मैनेजर बोल रहा हूँ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग और कैसे क्या हाल चाल चल रहे हैं सब बढ़िया है आपको ये हमारी कंपनी के एम्प्लोई रहे हो तो आपकी सेवाओं के देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है ऊपर उसका हेड का काम हेड काे बहुत तो आपका काम अच्छा लग रहा है तो क्या आपका इसको यूनियन लीडर बनना चाहोगे इसमें कंपनी में तो आपकी क्वालीफिकेसन वग़ैरह क्या है ग्रेजुएसन और टेंथ ट्वेल्थ कौन से सब्जेक्ट से कर रखा है अच्छा तो कल आपके सब डॉक्यूमेंट ले कर आ जाना तो बेरीफाई वग़ैरह करेंगे अपन तो आपको इसमें कंपनी में यूनियन लीडर बना दिया जाएगा टाटा कंपनी में आप आ जाना ये इसमें खेड़ापती रोड पर आ जाना ये अपना टाटा का ऑफिस बना हुआ है अभी आप मिलना सुबह नौ बजे है ना तो इसमें बारह घंटे का वर्क रहता है है ना बारह घंटे का बर्क रहता है सुबह आठ से ले कर शाम रात के आठ डॉक्यूमेंट एक तो आपको फिफ्थ की मार्कसीट एक टेन ट्वेल्थ अपनी ग्रेजुएसन की मार्कसीट ठीक है अपना आधार कार्ड जाति प्रमाण पत्र और कोई डॉक्यूमेंट आपके पास हो तो पूरी एक फाइल बना कर उसकी फोटूकॉपी कर कर तो सुबह नौ बजे आप कंपनी में मिलना तो अपन देखेंगे आपका भाई आपकी योग्यता वग़ैरह पहले जमा है लेकिन डॉक्यूमेंट आगे बढ़ाने के लिए हेड को जाएंगे डोकूमेंट तो उनको स्वयं वेरीफाई करके स्वाप्रमाणित कर के अपने सेग्नेचर कर के ठीक है फिर कल सुबह नौ बजे आप मिलना तो आगे का हम देखेंगे आपको आपका तो वैसे हेड को हमारे कंपनी के हेड को बहुत अच्छा काम लग रहा है लेकिन आगे भी ठीक ओके सर कल मिलना आप